हेलौ आंनि बिरस्रां ब्रह्म औ औ मोजां फुटबलाट' डुराण्ड मैया डुराण्ड काप बड'लेण्ड एपचि राजस्तान एपचिनि गेजेराव बेनफाय राज'स्ताना गरसे सोबाय बड'लेण्डया जिर' आंथ' बिदि नाय नायबावाखसै आङो मानि टिकेटखौनो मोनाखै आरो बहुद बिहिर हाबनोखौनो मोनदिया टिकेटखौनो मोनासै आमफ्राय

औ औ औ आरो अखाबो हाबायना औ अपाराव आर अखाबो हाबायना औ औ औ औ औ औ बेनोबो जाबाय औ

आट आगष्ट' नामाथाय नेक्सयाव माबायाव जोंनाव नैबे साइयाव औ बड'लेण्ड के माबानियाव कक्राझारनि साइयाव आट आगष्टट'वाव दंदां औ औ औ औ औ आरो आरो टिकेट लानायफ्राबो हाबनो मोनाखैनो

औ औ औ आर टिकेट लानायावबो माथो बुलायलायदों माथो मानसिफ्रा

औ नंगौ फुटबल गेलेनो मोजां मोनो आरो नायनोबो मोजां मोनो खेलाखौ बिराद सापर्ट खालामो आरोखि फुटबला मानि बर'नि थै होननांगोन आरो थैयावनो दंजोबो होननांगोन

औ औ नायजागोन दे औ औ दे